जी हाँ क्या मेरी बात भवनलाल रेस्टोरेंट से हो रही है जी मैं रजनीश तिवारी शक्ति नगर छिलका से बात कर रहा हूँ मुझे भोजन ऑडर करना है आप के यहाँ से मुझे कुल एक सौ बीस पैकेट भोजन आप के यहाँ से ऑर्डर करना है मैं इस भोजन को ग़रीब बच्चों में एवं अपने गाँव के बुज़ुर्ग लोगों में बाँटना चाहता हूँ जिस में मुझे काफ़ी लम्बा समय लगेगा तो आप मुझे इन सारे भोजन को इंसुलेटेड पैकेट में पैक कर के दें ताकि यह भोजन एक से डेढ़ घंटे तक गर्म रहे जल्दी से ठंडा ना हो ताकि ये भोजन जब मैं वितरण करूँ तो सभी लोगों को यह भोजन गर्म ही मिल पाए और इसका आप कृपया एक सौ बीस पैकेट का रेट भी हमारे ईमेल पर सेंड कर दीजिए धन्यवाद